मध्य प्रदेश के स्थानीय भोजन खाने के अगर बात करी जाए तो सबसे अच्छा खाना मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकाल की नगरी में अगर मैं बात करूँ तो है साईं के दाल बाफले वैसे तो आप खुद सभी जानते हैं कि मालवा का खाना सबसे प्रसिद्ध होता है मालवे मालवा के खाने में सबसे प्रसिद्ध चीज होती है दाल बाफले लड्डू कढ़ी चटनी ये एक ऐसा खाना है जो सभी लोगों को भले वो हिंदुस्तान का किसी भी हिस्से से आया हो पर ये खाना खाने के लिए वो बिल्कुल एक बार मालवा में आयें आया होगा या आएँगे और इस खाने को एक बार नहीं दो बार ले कर जाएँगे खा कर जाएँगे क्योंकि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इस खाने में जो मक्के के जो अलग अलग आटों की बाटी बनाई जाती है और यहाँ उज्जैन में अगर यही खाने की हम बात करें तो साईं वाला साईं पैलेस वाला जो दाल बाफला बाटी बनाता है उस साईं पैलेस वाले के दाल बाटी बाफले में जो स्वाद है वहाँ की कढ़ी चटनी आलू का मसाला राइस उसके साथ जो आखिरी में छाछ देते हैं इन सब के मसाले से इन सबसे बनी गई इन चीजों से आपको जो स्वाद आएगा वो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएँगे मतलब ऐसा स्वाद है कि एक बार नहीं आप दो तीन बार खाना पसंद करेंगे और खाएंगे तो मेरे ही हिसाब से ये सबसे बेस्ट होटल है उज्जैन साई बाफे लड्डू वाला और यहाँ पर आप सभी एक बार आइए और यहाँ का खाना खाइए जिससे कि आप एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार वापस वहाँ पर आएँगे और वहाँ का खाना खा कर जाएँगे तो और सबसे प्रसिद्ध खाना भी यही है उज्जैन का मालवा का दाल बाफले कट चटनी कढ़ी लड्डू तो बिल्कुल आप सब लोग आइए और यहाँ का दाल बाफला कड़ी चटनी लड्डू खाके जाइए और थैंक यू